माराथन खारनायखौ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिं खुंनायजों लोगोसे बे माराथन खारनाय हाबाफारिखौ लाफादोंमोन बै समनिफ्रायनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो गोनां हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु माराथन खारनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव आंबो बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबांथार बर' सुबुंफ्राबो बे माराथन खारनायाव बाहागो लादोंमोन थिग बेबायदिनो आंबो आनसलिक लेभेल आरो जिल्ला लेभेल आरो मिरु लेभेलावबो आं बाहागो लाबोदों आरो बे माराथन खारनायखौ खारनायाव बाहागो लानो थाखाय आङो गोबांथार नाजादोंमोन जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया जागोन बे जागोननि सिगांनि समनिफ्रायनो फ्राय बा दान ब्रै दान बे समनिफ्रायनो आङो बे माराथन खारनाय खौ जागायदोंमोन आरो गोबांथार फुंनि बाहागोआवनो प्रेक्थिसखौ खालामनाय जादोंमोन दा बेबायदियैनो माराथन खारनायाव बाहागो लानो हादों आरो माराथन खारनायाव जोंनो देहायारि जोंनो फिट जानांगौ आरो देहाया फिट नङाब्ला बे माराथन खारनायाव हाया बेनिखायनो देहाखौ जोंनो फिट नांगोन आरो जोंनि जानाय आरो जोंनि लोंनाय जानाय लोंनाय बेफोरो थि रोखोमाव जानांगोन आरो जोंनि देहाया गोग्गोम आरो मोजां जायोब्लासो जोङो माराथन खारनायाव बाहागो लानो हायो आरो लोरबां देहानिब्ला बे माराथन खारनायखौ जोङो हाया दा बेनिखायनो गोबांथार जि माराथन खारनायफ्रावबो बाहागो लाबोदों आरो लाबोगासिनो दङ